मैथिली भाषा अब विलुप्त भए रहल छै हम एहिके बचावैके लिए हमसभ बहुत मेहनत कए रहल छी केना बचतै से